खाना बनबयके हमरा तऽ बचपनेसँ शौक़ छलय न लेकिन हम जे बनबैत छलहुँ घरमे नया नया सभ सिखैत छलहुँ लेकिन होटलमे हम जे सोचलहुँ करयके मन भेल छलय तऽ मम्मी पापा लोकसभ कहैत छलय की ई काम नीक नहि होइ छलय अपन सभक के ईसभ होइ छलय हलवाइ सभक के ई अपन सभके काम नहि होइ छलय की करबहऽ करिक की फायदा अपन नहि करी नाम नहि होइ छलय घरमे खाना बनाइक सभके खिला पीला एकदम खोपी आरामसँ आओर नया नया खानासभ सिखल करू एना एना नहि होइ छलय जे होटलमे काम करू हमरा पैसाके नहि शौक़ छलय मम्मीके ई पापाके ई प्रतिक्रिया छलय जे हुनका नहि मोन भेल जे एहिपर काम धरी या करी ईसभ पर मंजूर नहि भेल छलय त ओहिकारण हम होटलमे नहि गेलहुँ तऽ अपन घरमे रहिके अपन मम्मी पापा कहैत छलय जे पढ़ाइ लिखाइ खाना पीना बनाबै छलहुँ सिखु एकदम सभकिछु भात दाल साग सब्जी एकदम मीट मछली जो भी हो चिकेन विकेन जोसभ भी हो सबकिछु सिखलु अच्छासँ बनाबैत छलहुँ लेकिन ईसभ नहि अच्छा होइ छलय जे होटलमे बनाके सभकेँ खिलाबैत छलहुँ ईसभ नहि ठीक होइए अपन घरमे रहु आरामसँ पढ़ाइ लिखाइ करू ओहो काम भेल छलय अहाँके पढ़ाइयो लिखाइयो लेकिन ईसभ ठीक नहि होइ छलै होटलमे रहिके ककरो काम करू ओ नै होइए पैसा हमरा नहि चाही अहाँ घरमे रहु आरामसँ रहु एकदम सोचि समझक करू ठीकसँ रहु